घर में बगीचा बनाना तो आसान है लेकिन फ़िर भी क्या है कि भाई देखिए अब यह यह जगह लेना पड़ता है फ़िर उसको चारों तरफ से घिरवाना पड़ता है और उसको जो है मतलब दुरुस्त करना पड़ता तब तो भाई बगीचा मतलब रखना ठीक रहेगा उसके बाद क्या है कि भाई देखिए उसको मतलब खलना पड़ता है खाला बनाना पड़ता है तो उसको पेड़ लगाएँगे उसके बाद उसमें खाद उद डाल के उसको मतलब लगाएँगे और क्या है कि भाई उसमें मेहनत करेंगे और फ़िर भी भाई उसको क्या है कि एक बार महँगा तो पड़ता है लेकिन क्या है कि उसमें मेहनत करके उसको बड़ा करना पड़ता है तभी तो जो है कि मतलब बड़ा होगा तभी आगे की लिए मतलब फल देगा और मेहनत का फल तभी मीठा बनेगा और उसमें क्या है कि भाई ठीक है चारों तरफ से पहले जगह को घिरवाएँगे तभी तो मतलब वह सुरक्षित रहेगा और नहीं तो बगीचा बनाए ले बनाएँगे उसके बाद क्या है कि भाई आजकल गोरूमाल बहुत टहल रहे हैं खा लेंगे तोड़ देंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा तो इसीलिए लोग समझते हैं कि भाई महँगा तो पड़ेगा लेकिन क्या है कि उसमें थोड़ा सा आदमी खेत विचारधारा बदलकर अपना काम में लग जाते हैं उसमें क्या है कि थोड़ा सा भाई मेहनत करेंगे तभी तो आगे के लिए थोड़ा फायदा मिलेगा और क्या है कि भाई बगीचा में है तो बहुत एक समय ऐसा है कि शुरू शुरू में तो लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई कैसे करेंगे क्या करेंगे और कैसे मतलब कहाँ से ले आएँगे फ़िर क्या करेंगे उसमें क्या है कि भाई थोड़ा सा आदमी अपना करेगा मेहनत उसके बाद सब बाकी काम छोड़ देते हैं ईश्वर के हाथ में कि भाई मेहनत करेंगे तो फ़िर देंगे भगवान